जोनोम जाजेननाय गथ'फोरखौ बार फोनांनाङा न' सिङाव दोननांगौ मोजां जोथोन लाखिनांगौ मोजां फुथुनांगौ जानला मानला मानसिया दांजालाबाया मोजाङै दोननांगौ मोजां अननांगौ जोथोन लाखिनांगौ जोनोम जाजेननाय गथ'खौ बार नांबा लोमजायो बार नांबाबो बिदिनो लोमजानाय मानाय जायो गुसु मोनो नालाय बिसोरो ओंखायनो मोजां जोथोन लाखिनानै दोननांगौ न' सिङाव बार नाङियाव मोजां लाखिनांगौ आदर लाखिनांगौ जोनोम जाजेननाय गथ'खौ न' सिङाव बार नाङियाव मोजां जोथोन लानांगौ बामनांगौ गुदुंनो लानांगौ मोजां दोननांगौ आरो जेबो जायिनि बाहेरा मानसि फैनायफोरखौ दांदेर दुंदेर आखाइ सुवा मा सुवा दांलाबायो नायलाबायो बेफोरखौबो बांद्राय नायहो नाङा गोरलै मानसि जोनोम जाजेननायखौ मोजाङै लाखिनांगौ आदरै मोजां दोननांगौ मोजां जोथोन लानांगौ मोजां गुदुं जायगायाव बार हाबि जायगायाव दोननांगौ न' सिङाव